असांजी नई टही यानि युवा पीढ़ी जेके असांजो तहज़ीबी रीति रिवाज़ आहिनि उन्हनि जो पूरी तरह सां पालन शायदि घटि करे रही आहे छाकाणि त जॾहिं असां आज़ादीअ खां पोइ टिणी पखणजी वियासीं त उन वक़्तु असां पंहिंजा पैर पुख्ता करण में पंहिंजे पेरनि ते बीहण में पंहिंजे पाण खे घर परिवार खे थाईंको करण में लॻी वियासीं त उन उन दौर में कुझु वक़्त लाइ असां पंहिंजे सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रथाउनि खे जो पालन पूरी तरह न करे सघियासीं जंहिंजे करे असांजी हुननि तां पकड़ कमज़ोर थींदी वई ऐं इहो ई सबब आहे जो असांजी कल्चरल वेल्यूस जंहिं ते असांजी कमज़ोर पकड़ थी वई आहे उन जे करे युवा पीढ़ीअ ताईं उए रीति रिवाज़ पूरी तरह सां पहुची न सघिया आहिनि जंहिंजे करे असां ॾिसी रहिया आहियूं त उन्हनि जो पालन ब एतिरी पुखताईअ सां न थी रहियो आहे